जे नवीन भुरगे आपलें करीयर पेंटिगांत करूंक सोदतात किंवां ड्रॉईंगांत करूंक सोदतात तेंच्या खातीर म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय की तुमीं सद्दां कितें ना कितें तरी ड्रॉईंग काडपाची ची प्रॅक्टीस करपाक जाय तें चित्र मागीर बरें आसूं वायट आसूं तुमीं तें तुमचें लागीं दवरपा जाय सांबाळून दवरपाक जाय हाचें कारण म्हणल्यार जेन्ना तुमीं तुमच्या नवीन नवीन चित्रांक पळयतलें तेन्ना तुमकां समजतलें की आपूण कितलें इम्प्रूवमेंट केलां दुसरें म्हळ्यार आमकां प्रत्येक वस्तुची वस्तुचो अभ्यास करपाक जाय ताची इन डिटेल बारीख बारीक मायन्यूट मायन्यूट गजाली आमीं शिकून घेवपाक जाय तें पोळोवपाक जाय आनीक तश्याच्या तशें तें आमीं चित्र काडटा तेन्ना वाप वापरपाचो यत्न करपाक जाय आमकां कलराचें ज्ञान आसपाक जाय प्रायमरी कलर सॅकॅन्ड्री कलर टरशरी कलर खंयचो कलर मिक्स केल्यार खंयच खंयचो दुसरो कलर तयार जाता खंयची ब्रायट कलर्स आसात खंयची डार्क कलर्स आसात ह्या सगली गजालींचो आमकां गजाली आमीं जाणून घेवपाक जाय दुसरें आमचें कडेन जो मायन्ड आसा तो क्रिएटीव आसपाक जाय नवीन नवीन गजाली आमी शिकपाक जाय पेंटिगाच्या बाबतींत पेंटिगाचे खूब प्रकार आसात ते जाणून घेवपाक जाय आनीक अशी असो वेळ येता आपल्याक समजता की आपूण खंयचे प्रकारांत बरी काम करूंक शकतां ताचेर चड भर दिवपाक जाय शेवटाक पेंटींग म्हणल्यार रंगांचें काम हें रंगांचें काम करता तेन्ना आमचें मनांत उमेदीचें रंग भरपाक जाय आमी जर आमी जर उमेदीन उरले जाल्यारच आमचें चित्र आसा तें बरें तरेन आमच्या दोळ्या मुखार येतलें आनी तें कॅन्वसाचेर आसतलें